आबऽ बोलऽ हँ ई दए दे केतना लेना छै ई दए देबय जार उर भेजबऽ ने तऽ फेर कोना हेतय एसकर केना लए जा सकबय ओतना दूध पचास टाका बेचय छियै पचास टाका दहो ने मह अथी उठौना लागल छै ओइसँ तोरा काटि कए दै लए पड़तौ उ भेज दिहऽ भेज दियऽ तऽ अच्छा भेज देबहऽ आओरो ओ तए उठौना बन्द करि कऽ जे दूध देबनि तऽ टाका आरो किछु दए देथिन हमरा

नहि भेल ई भेज दिहऽ

उठौना बन्द करिके देबहन तऽ भेजय लए पड़बे ने करतहो आब नहि अच्छा अच्छे बेंकपर ध्यान देबऽ ने दूधमे कोनो नहि बात अऽ अह आँइ बढ़ियाँ दूध देबहऽ ने उठौना काटिके दूध देबहऽ ने बढ़ियाँवला

आँइ दूध लए कए कोनो शिकाइत होतय तब ने हे दूध बढ़ियाँ देबहऽ उ नहि दूध बढ़ियाँ देबहऽ ने तऽ बढ़ियाँ देबहऽ ने तऽ केहने शिकाइत हेतऽ हऽ हऽ तऽ बढ़ियेँ दूधने चाही अच्छा बढ़ियेँ दहऽ

उँ हूँ ठिके छै दए दहऽ लेने जेबहऽ अहाँ लेने जेबहऽ नै नै नै नेने जो ठिके छै राखऽ